राज्य में घुमणु सम समय पर्यटक स्थानीय समुदाय ऐं अर्थव्यवस्था खे सहायता हिन प्रकार ॾेई सघनि था जीअं त पर्यटन माण्हुनि जी उहा गतिविधि आहे जेका पंहिंजे रोज़ जे वातावरण खां ॿाहिरि निकिरी ॿियनि जॻहनि ते यात्रा कनि था या टिकनि था ऐं ख़ासि कर के छुट्टियुनि में छुट्टियुनि जे लाइ माण्हू ॿाहिरि निकिरनि था या पंहिंजे धंधे धाड़ीअ जे कम सां या कंहिं नौकरीअ जे लाइ त पर्यटक हिक तरह जी गतिशील ऐं हू आयामी उद्योग आहे जंहिं सां अर्थव्यवस्था में ॾाढो फ़ाइदो थिए थो ऐं इहा हिकु अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थो ऐं पैसे जी आमदनीअ खां सवाइ पर्यटक जीअं अचनि था या असां कंहिं ॿिए देश में था वञू त उन सां असां हिक ॿिए जे देशनि जा वीचार ऐं उन्हनि जी समृद्ध विस्तृत संस्कृती या ऐं सां असांजो मिलाप करण में मदद थिए थी ऐं पर्यटक दुनिया भर में सभु पर्यटन जेको आहे उहो हिक तरह सां सभिनी खां वॾो ऐं तेज़ी सां वधंदण उद्योग आहे ऐं रोज़गार जो हिक तरह सां हिक मात्र स्रोत आहे ही माण्हुनि खे ॿियनि देशनि जी संस्कृती सभ्यता ऐं धार्मिक पौलियुन खां खे सम्झण जो अवसर प्रदान करे थो ऐं हिकु इहो हिकिड़ो अहिड़ो निर्यात आहे जेको ॾिसणु में न थो अचे ऐं जेको पंहिंजे आंतरिक संसाधन जे कंहिं बि नुक़सान जे बिना मू मूल्यवान जेका आहे विदेशी मुद्रा उहा असांजे देश में अचे थी ऐं पर्यटक हिक प्रकार जी सभिनी खां वधीक महिनत करणु जो उद्योग आहे ऐं हीअं घणईं सेवाऊं प्रदान थो करे असांखे ऐं जंहिं जे जेके पर्यटक आहिनि उहे अचण वारा उन्हनि खे बि उन्हनि जी ज़रूरत थींदी आहे ऐं उन्हनि खे इहो आसरो बि हूंदो आहे ऐं उते पर्यटकनि द्वारा जेको ख़र्चु करण वारे धन जे मामले में पर्यटक सनीभि उद्योगनि में वधीक मञो वेंदो आहे ऐं भारत एशिया जे सभिनी खां वधीक पर्यकटकनि जे स्थलनि ते मामले में ऐं घरेलू ऐं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकनि खे आकर्षित करण में सफ़ल थियो आहे ऐं राजस्थान में त जीअं को अहिड़ो महिनो मुश्किल वेंदो आहे जंहिं में को धार्मिक उत्सव न मञायो वञे जीअं त गणगौर जो उत्सव आहे जंहिं में महादेव ऐं पार्वतीअ जी मिट्टीअ जी मूर्तीअ जी अरिड़हं ॾींहंनि ताईं पूॼा कई वेंदी आहे जंहिं में सभु जातियुनि जी स्त्रियुनि ज जे द्वारा ईअं पूॼा कई वेंदी आहे ऐं पोइ वरी हुननि खे जल में विसर्जित कयो वेंदो आहे ऐं विसर्जन जी बि शोभा यात्रा में घणईं पंडित अधिकारी सभु शामिलु थींदा आहिनि ऐं चङो बाजे गाजे सां इन्हनि जी शोभा यात्रा कढी वेंदी आहे ऐं इन में हिंदू सिक्ख जैन बुद्ध हिक ॿिए जे त्योहारनि में शामिलु थींदा आहिनि ऐं इहे उत्साह इन अवसरनि ते उत्साह सां हिननि जो बोल बालो थींदो आहे ऐं हिकु ॿियो बि हिकिड़ो उत्सव अजमेर जे भरिसां पुष्कर में थींदो आहे जेको जंहिं में मतिलबु पशु जे मेले जो भई हिक तरह सां थींदो आहे राज्य भर जा जेके थींदा आहिनि किसान पंहिंजे ऊठ गाय भैंस खे ऐं खणी वठी ईंदा आहिनि ऐं जेके तीर्थ यात्री थींदा आहिनि उहे पंहिंजे मुक्तीअ जी खोज में ईंदा आहिनि ऐं अजमेर में हिकिड़ो ब्रह्मा जीअ जो मंदरु आहे उहो सॼे दुनिया में हिकिड़ो ई मंदरु आहे ऐं उते बि इहो विश पूरे विश्व में इहो हिकिड़ो ई अहिड़ो स्थान आहे जिते कम्बंदो जी पूॼा कई वेंदी आहे अहिड़ी तरह पर्यटक असांखे मतिलबु ॾाढी मदद कंदा आहिनि ऐं असांजी अर्थव्यवस्था हिन सां ॾाढी सही थी वेंदी आहे ऐं